हाबायारि सोलोंथाइखौ फरायसालिफोराव हाय फोरोंबावनांगौ मानो होनोब्ला ओह गोबां गोबां सुबुंफोरानो गोबां गरिब सुबुंफोरानो जेनोबा खर्स लानानै हाय सोलोंनो हाया गावबागाव अन गावबागावनिफ्राय बेखथि फैसा गारनो हाया एखायनो स्कुलफ्रावहाय इदि मा होनो फ्रबाइद खालामना होयोब्ला थिसार्सफ्रा प्रिनसिफालफ्रा फ्रियावनो सोलोंनो मोनो बेसोरबो आरो इदिनो उम हाबायारि सोलोंथाइखौ हाय सोलोंफानो मोनो फ्रियावनो थाखा फैसा होयालासैनो ओंखायनो स्कुलफ्राव कलेजफ्राव बेफोरखौहाय लाबोनाया जोबोद गोनांथि मानो होनब्ला गोबां गोरों थेलेन्थ गोनां स्थुदेन्सफ्रानो थाखा फैसा गैयिनि थाखाय गावनि थेलेन्थखौ दिन्थिनो हाया ओह बेसोरो बायरायावहाय एख्सथ्रा थ्रेनिं एबा खर्स लानो हाया बेखायनो बेसोरो बेसोरखौहाय सोलोंथाय होनो थाखै जौगाहोनो थाखाय जोंनि स्कुल कलेज फोराव हाय बेफोरखौ लाबोनांगौ जोबोद गोनांथि ओह बिसोरो बिसोरनि फिउसारखौ फोसाबनो थाखाय लाबोनांगौ मानो होनब्ला गासिबो मानसिया फरायनानैल' साखसेस जानो हाया फरायनानैल' ओह थांना थाया साख्रि इदि मोनजोबा गासिबो बेखायनो मोनसे नङा मोनसे जेनोबा मोसानो गोरोंब्ला बेसोरो मोसानानैबाबो जानो हायो गोजौ लेबेलाव थांनो हायो मेथाइ खनानैब्लाबो मानाब्लाबो ओखायनो गेलेनाय खेला दुला मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ हाय स्कुल कलेजाव लाबेनांगौ आरो